مہاراشٹر میں مختلف مذاہب کے اثرات کے درمیان سماجی انصاف اور مساوات کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انسانی حقوق کے اصولوں کا پالن کیا جاتا ہے جنسی مساوات اور اقلیتوں کے حقوق کی تصدیق کرنے والے قوانین کو نافذ کیا گیا ہے تاکہ تمام اقسام کے لوگوں کو برار حقوق اور مواقعے فراہم کیے جا سکیں اس کے علاوہ تعلیمی ادارے اور معاشرتی تنظیمیں بھی ترویجی کام کرتی ہیں تاکہ افراد کو مذہبی یا قومی پس منظر سے پرے ہو رہتے ہوئے ان کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے